हम कस्टमर बाजै छी हँ हँ मोबाइल के खरीददारी लए बात करै लए चाहै छी हम जे अहाँकेँ दोकानसँ मोबाइल लेने छियै ओ मोबाइल मतलब हमर मोबाइल खराब भए गेल तऽ अहाँ हमरा ओकरा चेन्ज कए सकै छियै अच्छा अहाँकेँ कोन कोन मोबाइल एहन छै जे उपलब्ध यऽ अहाँकेँ दोकानमे अच्छा आओर सैमसंग कम्पनी के मोबाइल सेहो अहाँकेँ दोकानमे उपलब्ध यऽ अच्छा हँ हमरा वएह कम्पनी के मोबाइल लेनाइ छै तऽ अहाँ हमरा दए सकै छियै अहाँ अपन मोबाइल के बारेमे आर किछो नया चीज बताबु जे अहाँकेँ मोबाइल मे ई क्वालिटी यऽ अच्छा अच्छा ई तऽ हम वएह मोबाइल लए ला चाहै छियै तऽ हम अहाँकेँ दोकान पर आयब आओर कोनो एहन कोनो खास फीचर्स छै तऽ अहाँ बताबु हमरा जेकि हमरा आइके बाद अच्छा अच्छा ओ मोबाइल के गारण्टी छै गारण्टी मोबाइल के लेकिन हमरा ने सैमसंग के मोबाइल लेनाइ छै से ओहिपर नहि छै किछो छुट कतेक ऐसी डिस्काउण्ट छै नहि नहि हमरा बस ओहि एगो फोन लेनाइ छै अच्छा हँ हँ हँ हँ सही छै अहाँकेँ दुकान हमरा बहुत पसन्द आयल छै तै लऽ हम अहाँकेँ दोकान पर खरीददारी करै छी हँ से तऽ हम प्रचार करैत रहै छी अहाँकेँ दोकानकेँ बारेमे आओर इएह सभ करैत रहै छी दोकान बहुत अच्छा छै एहिसे खरीददारी करना चाही ठीक छै राखब अहाँकेँ दोकान पर आबै छी ठीक छै राखु ठीक छै ठीक छै धन्यवाद